हैलो हां जी हां जी असें थुआढ़े इत्थें होटलै च रौह्ना हा ते केह् केह् फैस्लिटियां न इत्थें भला पैह्लें में हां पुच्छी लैन्ने आं ते फ्ही दिक्खने आं असें कोई दो कमरे चाहिदे हे रौह्ना कोई द'ऊं त्रै दिन कोई घट्ट शट्ट निं चलग अच्छा चलो कोई डर निं बाकी पानी शानी ठीक कोई रातीं बाथरूम बगैरा अच्छा हां अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ तां फ्ही तां बुक करने आं समान साढ़ा बस इत्थें बाह्र गै रक्खे दा असें हां अच्छा हां चलो समान कंऊ किन्ना गै ऐ समान थोह्ड़ा गै साढ़ा बा चलो आपूं निं लेने हां तौलियै बी दिक्खी लैन्ने आं केह् केह् लैना इ'यां थोह्ड़ा समान ते ऐ साढ़ा कश कोई डर निं तां चंगा हां कोई गल्ल निं ठीक ऐ फिर